हलो हाँ आप कौन बोल रहे हैं वो दो तीन बार फोन आया था आपका मैंने अभी देखा अच्छा कहाँ अच्छा हरदा में हरदा में कहाँ पे अच्छा अच्छा उधर साइड ठीक है क्या क्या दिक्कत है क्या क्या करवाना है हाँ हाँ अच्छा

हाँ हाँ ठीक है और अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है अभी अभी नया नया घर बना है क्या नया नया ठीक है ओके कोई ना कर देंगे ठीक है सामान हाँ उसमें पाइप लगेंगे और अपना टेप लगेगा एक आता है जो उसका ठीक है और उसमें तो कम से कम दस इंची दस से तो ऊपर ही लगेगा आप बारह ले आइएगा हाँ हाँ इतना लगेगा ज़्यादा नहीं और और मैं पूरी डिटेल आपको व्हाट्सअप कर दूंगा वही एक काम करूंगा व्हाट्सअप पे और या तो मैं चला जाऊंगा तो मैं फिर अपन चल ही लेंगे और लेके आ जाएंगे हाँ हाँ अभी मैं हाँ ठीक है अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे आधे से एक घंटा लगेगा तो मैं आ जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है फ्री होके यहाँ से जी अच्छा हाँ हाँ सर अरे तो मैं साढ़े दस तक साढ़े दस तक आता हूँ मैं ठीक है साढ़े दस हाँ अरे हाँ उस पे मुझे भी काम रहता है ना थोड़ा सा तो हाँ अरे यार तो आपके घर में कोई होगा तो उसको बोल दीजिएगा जो भी है हाँ तो उनको आप बता देना तो मेरे को नंबर दे देना जो भी हो ठीक है ठीक है काम कब से चालू करना है और हलो हाँ हाँ चलो ठीक है ना ओके ओके चलो ठीक है